हलो जी नमस्ते कहिए

जी कितना हाँ हो जाएगा डिस्काउंस पाँच परसेंट मिलेगा जी ऐसे जब न्यू में निकलता है जल्द डिस्काउंस नहीं होता है जब उसका ओल्ड फैसन होता है तब डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है पचास परसेंट चालीस परसेंट ऐसे जब कोई नया माल आता है तब उसका डिस्काउंट ज़्यादा होता है ऐसे कम होता है पाँच दस पाँच पन्द्रह हाँ वह भी है वह उस पर तो जा बहुत कम डिस्काउंस रहेगा क्योंकि वह हमेशा चलता है इसलिए उस पर डिस्काउंस कम आएगा और कुछ चाहिए

जी जी जी जो देखिए नया में निकलता है उस पर डिस्काउंट कम आता है जो वही थोड़ा कुछ भी नया और निकल जाता है उस पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है हाँ हाँ सब चीज़ है ना डिस्काउंट वही तीस जैसे जैसे कि मान लो अगर तो पचास ही होगा ज़्यादा जैसे न्यू माल निकलेगा तो उसका वही दस पन्द्रह पच्चीस पन्द्रह पाँच यही सब रहता है जैसे ज़्यादा माल लेंगी तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा कम माल लेंगी तो कम मिलेगा जे थोक में ज़्यादा उठाएंगे तो उसका डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा आपको मुनाफा होगा ना तो इसीलिए उसका डिस्काउंट पचास परसेंट रहेगा

दो दिन तीन दिन पाँच दिन पास में रहता है तो कम टाइम लगता है अगर दूर से लाना रहेता है तो वह ज़्यादा दिन लगता है नहीं ऑनलाइन पेमेन्ट

जैसी से ए टी एम ओ टी एम से मोबाइल ओबाइल से ऐसे पेसे आप ऑनलाइन कर दीजिए हाँ तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा जी गोदाम में आना पड़ेगा आपको जी जी जी जी नमस्ते